हा भई असांजे जो आहे स्वस्थ्य भारत आहे मतलबु जॻह जॻह ते सरकार बि हेॾो बढ़िया इंतिज़ाम करे रखियो आहे जे ॿाहिरि हर जॻह ते ॿ ॿ ड्स्टबिन रखाइजनि जंहिं में हिकु में कुड़ो आलो हिक में सुको कुड़ो रखण जी ऐं जॻह घर घर ईंदा आहिनि कुड़े वारा बि ईंदा आहिनि ऐं घर घर वठी वेंदा आहिनि और जीअं जॻह जॻह ते माण्हू जे खाई पी पी करे फिटी कंदा आहिनि उहो ग़लती असांजी आहे त सरकारि जी गाल्हि आहे सरकारि त इलाही चाहे थी हर शइ करण जे लाइ इहे जो माण्हू ई आहिनि इहे जो असांजो भारत वासी आहिनि इहे असां ई आहियूं जो किन कंदा आहियूं जो गंदगी रखंदा आहियूं ऐं जो इअं ई असां सभु हिकु थी वञू ऐं जो आहे कुड़ो हिकु जॻह जिते ड्स्टबिन पइनि हुते ई विझूं त सरकारि खे कोई परेशानी बि न थिए और जनता खे बि परेशानी न थिए और हिन में जो आहे असांजो आहे सरकारि खां इलाही ख़ुशि आहियूं ऐं असांखे सरकारि जो आहे सुठी मिली आहे बढ़िया मिली आहे और हर हिकु शइ जी शिंदा थी करे और इस्पतालि में बि जो खोली अथनि बढ़िया खोली अथनि होॾे बि इलाही जो आहे सफ़ायूं आहिनि हुते बि इलाही स्वच्छ आहिनि इअं लॻंदो आहे जीअं प्राइवेट इस्पतालूं आहिनि इस्पतालूं बि सुठियूं आहिनि बढ़िया आहिनि मस्त आहिनि ऐं हुनजे बारे में असां कुझु चई नथा सघूं जॾहिं इंसानी अहिड़ा हूंदा त सरकारि छा करे थी सघे सरकारि जो चाहे थी कि इलाही कुझु कयां लेकिनि जो सॼी सरकारि असांखे सुठी मिली आहे त असांखे बि हुजिणो खपे कि असां बि हुनजी क़द्र कयूं जॾहिं असां ई क़द्र न कंदासीं त ॿियां छा क़द्र कंदासीं